सोरहं सेप्टेंबर उणिवीह सौ टेहतरि पंद्रहं मे ॿ हज़ार चोवीह अप्रेल उणिवींह सौ ॿाहतरि इकटीह मे ॿ हज़ार यारहं वीह मे उणवीह सौ उणहतरि